मूं खाधो ठाइण नंढपिण में ई शुरू कयो जॾहिं मां यारहें साले जी हुयसि ऐं मूंखे खाधो मुंहिंजे पापा सेखारियो ठाहिण मम्मी मुंहिंजी बिजनेस कंदी हुई कमु कंदी हुई वेंदी बि हुई ऐं कमु बि कंदी हुई पापा जो ऑफ़िस जो टाइम हूंदो इन करे उ सुबुह जो शाम जो मां सुबुह जो जॾहिं इस्कूल वेंदी हुयसि शाम जो ऑफ़िस मां ईंदा ऐं मूंखे ॿुधाईंदा वेंदा हीअं ठाहे हीअं ठाहे ऐं मां खाधो शुरू कयो ठाहिण ऐं सॼो खाधो यारहें साले में सुठो ठाहे सिखी वियसि ऐं जॾहिं मां नंढी हुयसि उन वक़्तु असां वटि गैस कोन्ह हूंदी हुई स्टोव हूंदो हो त मुंहिंजो स्टोव बारण मूंखे ॾाढो कोफ़्त चढ़ंदी हुई पर हाणे खाधो ठाहिणो आहे त त स्टोव बारिणो ई पवंदो त उनखे असां बारे स्टोव खे ऐं मां शाम जो खाधो ठाहींदी हुयसि छो जे सुबुह जो इस्कूल वञिणो हूंदो हो उता अची करे होमवर्क वग़ैरह करे शाम जो पाण खे फ्री रखंदी हुयसि त इन करे मां नंढपिणु खां ई खाधो ठाहियो पर अरिड़हें साले में शादी थियण जे करे जॾहिं मां सावरे वियसि त उते जेको मुंहिंजे पापा मूंखे खाधो ठाहिण सेखारियो उहो बिल्कुलु ई डिफरेंट हो जेको मुंहिंजे सावरनि जो हो त मां अरिड़हें साले में सम्झो वरी नए सिरे सां नई तरीक़े सां खाधो ठाहिण शुरू कयो साई भाॼी हुजे या पटाटा तरियलु हुजनि चवण में त साॻी शइ थी अचे पर ठाहिण जो तरीक़ो सभिनी जो पंहिंजो पंहिंजो हूंदो आहे हर कंहिंजी टेस्ट पंहिंजी हूंदी आहे हर कंहिंजो ठाहिण जो तरीक़ो पंहिंजो हूंदो आहे ऐं अॼु ताईं हीअ हिकु सुठी ॻाल्हि आहे की मूं सां कॾहिं न थियो त मां लुणु घटि विधो या वधीक विधो कचो ठाहियो या पको ठाहियो इन करे मूंखे हीअ ख़ुशी की रोटी मां ठाहींदी हुयसि त सुठे नमूने ठाहींदी हुयसि उनखां पोइ अॼु ताईं जीअं वॾा बुजुर्ग फुल्को पचाईंदा आहिनि तीअं फुल्को पचाईंदी आहियां अॼु बि अमेरिका में असांजा ॿार ईंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि असांखे अहिड़ी ई रोटी खाइणी आहे ऐं हीअ सच्ची ॻाल्हि आहे सिंधीयुनि जो खाधो त हूअं ई तमामु सुठो हूंदो आहे